میرے حساب سے تو ہندوستان میں بہت سارے کھیل مشہور ہیں لیکن سب سے زیادہ مشہور کرکٹ فٹ بال اور ہاکی ہیں یہ سارے کھیل ایسے ہیں جو لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں کرکٹ کے شائقین میچ ہونے سے دو دو مہینے پہلے ہی ٹکٹ بک کر کے رکھ لیتے ہیں اور میچ بھی بہت دلچسپ ہوتے ہیں ہمارے ملک میں کرکٹ میں سب سے زیادہ مشہور سچن تیندولکر مہیندر سنگھ دھونی اور وریندر سہواگ وراٹ کوہلی ایشان کشن جیسے کھلاڑی ہیں